हाँ शादी का जो बात है शादी पहले जब तय होता है लड़का वाला लड़की वाला जाता है लड़का ढूँढने के लिए अपने सगे संबंधियों से जो आसपास के रहते हैं पहचान वाले रहते हैं इनके रिश्तों से बातचीत चलाता है फिर उसके बाजू कहीं जाकर कि हाँ यहाँ पर लड़का है चलो फिर वो लोग जाते हैं वहाँ पर लड़का देखते हैं फिर उसमें क्या क्या हुआ जमाना में लेनदेन चलता है क्या लोगे कैसे करोगे उसमें लड़का कैसा है क्या करता है पढ़ता है नौकरी करता है तो वो भी प्रश्न करती है कि लड़की क्या करती है कितना तक पढ़ी लिखी है घर काम करती है कि सब फालतू है ये सब अपना रिश्तेदारों से अगल बगल वालों से मोहल्ले वालों से अपना सब पता लगाते रहते हैं लगा लेते हैं जब सब उनका रिजल्ट सही हो जाता है तो अपना फिर एक इकट्टे ब होकर के बैठकर के इस समय तो शादी की माहौल में बहुत सा दहेज चल रहा है तुम क्या लोगे तुम इतना इतना हम देंगे इतना वो बोलेगा हम इतना लेंगे हाँ उसमें जब लेन देन जब सब कुछ जब तय हो जाता है वो लोग का तो बाद में फिर शादी का दिन पड़ता है शादी कई प्रकार से होता है बहुत से छोटी पार्टी रहती है वो अपना गाँव में ही घर में ही अपना बीता लेती है शादी छोटे ब सब रिश्तेदारों को बुला करके सगे संबंधियों को बुला करके अपना घर में कर लेते हैं और बहुत से जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं वो हाल में शहर के बीच में तय करते हैं शादी वहाँ पर जाते हैं लोग वहाँ पर सब आते हैं वहाँ पर रहते हैं सब वहाँ पर शादी होती है वहाँ पर सब सारा कारोबार जो शादी का होता है सब हाल के अंदर होता है सब वहाँ पर जुटते हैं वहाँ पर हित नाथ संबंधी जो सगे वाले हैं गाँव पुर के मोहल्ले के अगल बगल के जितने अपन रिश्तेदार रहते हैं उन लोग को बुलाया जाता है निमंत्रण दिया जाता है वो आते हैं वहाँ पर रहते हैं खाना पीना का सारा व्यवस्था वहाँ होता है लड़कियों का शादी कि आजकल कई प्रकार से होता है बहुत पहले तो खाली मंडप में ही होता था अब हाल में होता है हाल के बाद अभी क्या जयमाल में होता है उस दिन बहुत बहुत सा टिटिम्मा से शादी होता है कि लड़का लड़की वाले सब मिल जाती हैं एक जगह अपना लेन देन कर लेते हैं वो मिल उसके बाद वो अपना बाद में ये सुबह होने पर फिर विदाई होती है तो अपना डोली में बैठाते हैं अभी तो इस समय गाड़ी का ही च कारोबार चल दिया अपना गाड़ी में बैठते हैं कैसे विदाई करते हैं परिवार वाले सब अपने दुख में लड़की वाले सब दुख मनाते हैं थोड़ा बहुत खुशी का तो आंसू रहता है लेकिन आंसू गिराते हैं सब परिवार वाले सब यही सब तो शादी हाँ वो शादी होता है तो जयमाल होने के बाद फिर मंडप में आते हैं मंडप में सिंदूरदान होता है सिंदूरदान होने के बाद लड़की पक्ष वाली क्या क्या तय किए रहते हैं वो उनको वहाँ पर पूरा करते हैं जब वो पूरा पा जाते हैं तो खुश हो जाते हैं नहीं पाते हैं तो उसमें भी लड़ाई झगड़ा मच जाता है बहुत सा तो ऐसा होता है कि शादी मंडप में बैठी हुई भी लेन देन के विषय में नहीं मानती है पक्ष तगड़ी पड़ती है तो अपना चले जाते हैं यही सब तो करते हैं शादी ऐसा ही होती है गाँव में और और सब तो गाँव में लड़का लड़की का सिंदूरदान तो मंडप में होता है मंडप में सिंदूरदान हो गया फिर शादी जो है तो बरकरार हो गई शादी हिंदू धर्म में तो ये अपना सिंदूर का होता है और मुसलमान धर्म में कुछ और तरह से होता है सब अपना अलग अलग से नियम से अलग अलग धर्म के अनुसार अपना निभाते रहते करते हैं वह शादी और शादी फिर सुबह विदाई हो गई अपना गाड़ी में पहले डोली का रिवाज था अब डोली के खतम होने के बाद अब तो गाड़ी का रिवाज हो गया सब अपना बैठते हैं गाड़ी में अपने अपने घर बाजा बज बाजा सुबह शाम से लेकर सुबह तक विदाई के टाइम तक भी बाजा ढोल नगाड़ा जिसके पास जो रहता है वो बजता है लड़का लड़ अ लड़का वाला अभी तो लाइटिंग का एक जमाना चल दिया है नया नया सब बहुत प्र प्रचार हो गया है रथ बनता है इसमें लाइट लगता है क्या क्या चलता है सब यही सब होता है